مجھے یہ اچھا لگتا ہے خود کپڑا پہنے اور میکپ کرے اچھا لگتا ہے فوٹو کھینچنے میں اور بال اچھا رہے اور ہر چیز اچھا رہے کپڑا سب چیز فوٹو کھینچنے کا اسمائل کرنا ہر طرح کا پوج مارنا یہ سب اچھا لگتا ہے اور ہم میرے اوپر اچھا لگتا ہے یہ سب پوز مارنا سب کے ساتھ فوٹو کھینچنے میں اچھا لگتا ہے نیا کپڑا پہن کے فوٹو کھینچنے میں اچھا ہے لگتا ہے کوئی فنسن میں جاؤ کپڑا پہنو فوٹو کھینچو وہ سب چیز اچھا لگتا ہے میکپ کرتے ہیں تب فوٹو کھینچتے ہیں تو خود پہ اچھا لگتا ہے اور بال بناؤ فوٹو کھینچو یہ سب اچھا لگتا ہے کپڑا پہنو فوٹو کھینچو تو یہ سب اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ کھینچو فوٹو یہ سب اچھا لگتا ہے شادی ہو گیا کوئی فنکسن ہو گیا یہ سب میں اچھا لگتا ہے فوٹو کھینچنا میں فلٹر کا یوج نہیں کرتی ہوں سیمپل کیمرہ لگاتی ہوں اور جو کرتی ہوں میکپ کے ساتھ کرتی ہوں کیونکہ مجھے سیمپل پسند ہے فلٹر والا وہ الگ رہتا ہے اور وہ ہم کو پسند ہے فلٹر یوج کرنا کیسے کرتا ہے یہ سب اچھا نہیں لگتا ہے فوٹو کھینچانا پسند ہے مجھے اور خود کو لک بننا پسند ہے